नोङो अलफ'ना दा आंनो गय फुलि नांगौमोनहाय नोंसोरनाव गय फुलि दंना गैया जावैनाय आं बिगाब्रैसो गायनो सानदोंमोन जानाय नङा आरो ए लाबोनायालाय बिदिनो फासस' सयस' दालसो लाबोगौमोन आङो माने आगलायबा बे बिगाब्रैखौ गायनानै आग्लायबा दस्रायावबो एसे गायलाबायनो ओरैनोलाय प्लान खालामनायालाय बिगाब्रैमोन हायालाय बुरजायैनो दङ जायखिजाया बिगाब्रैसोल' गायग्रोनो सानदों माने फुलिया न'आव गैया नालाय जोंना बायनांगौआथ' फैसा गोबां थाङो बेनिखायनो माने बिगाब्रैनि जख'ल' आं बायग्रोनो सानदोंमोन ओमफ्राय बे ए बे बिगाब्रैआव फास्स' दालसोआ बांद्रायगोन ना थोहैनाय नङा

ए न'नि फिथाइखा दा ए फिथाइआ मोजां थाइखायो ए बेखौनो ओमफ्राय आं थांनायाथ' एसे गोबाव जागोन आं माब्ला थांनाय जायो जायखिजाया आं खबर हरफिनगोन नोंनो ए जेनेबा आं बुरजा लाबोबा नोङो फांसेयाव बेसेख'रि हमगोन एसे माने बेसेबांथो साथि सुथुरफोरनि मोन्नाय नङा ए लायनायाथ' आं लाय औ लायनायाथ' आं लायगोन ओमफ्राय माने गय फुलिखौथ' हाख'नानैसो लाबोनांगोन आं खामलाखौ नोंसोरनिफ्रायनो मोनगोन ना आं जोंनिफ्राय लांनांगोन ओमफ्राय खामलानोथ' आं हाजिरा फैसा हरनांगोन आं आंनिफ्रायनो ए ओमफ्राय सासेयाव बेसेथो

खम नङा ने दे बिदिबा आं माब्ला थांनाय जायो आं जायखिजाया गारि मोनखागोन दा हजोंनिफ्राय लाबोफिननो मोनो अ दे बिदिबा आं माब्ला थांनाय जायो आं खबर हरफिनगोन दे औ आंनि नाम्बारखौ सेभ खालामनानै दोन